میں اپنی پینٹنگ بنانے کے لیے اس کو گلیٹر سیپ واٹر کلر اینڈ کلر کافی کچھ کا یوز کرتی ہوں اور میری پینٹنگز بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور اب نیا طریقہ بھی میں یوز کرتی رہتی ہوں میں کہیں بھی ہوتی ہوں گھر پہ باہر میرے پینٹنگز بنانا بہت ہی پسند ہے اور میں اپنی پینٹنگز کو نئی نئی لک دیتی رہتی ہوں ان کو میں اب بہتر بنانے کے لیے میں اس میں کا یوز کرتی ہوں اور نئے نئے کلر کا یوز کرتی ہوں واٹر کلر پینسلس کلر اینڈ اس کو مکس کر کے میں ایک نیا کلر بناتی ہوں تاکہ میری پینٹنگ کا ایک نیا ہی کلر بن کے آئے اور میں اپنی پینٹنگ کے لیے کافی کچھ اسپیشل کرتی رہتی ہوں اس لیے میری پینٹنگ کافی بڑھیا پینٹنگ بن جاتی ہے اور کافی لوگوں کو بہت سب کو پسند بھی آتی ہے میرے گھر میں میرے ہی ہاتھ کے زیادہ پے تر پینٹنگ لگی ہوئی ہے میری اسکولس وغیرہ میں میں ان کو بنا کے لگاتی ہوں سب کو بہت ہی پسند آتی ہے آفس وغیرہ میں بھی لگاتی ہوں تو ان کو نیا نیا لک دینے کے لیے میں کافی کچھ کرتی ہوں